जेल्लै बी अस कोई चित्तरकारी करने होन्ने आं जां किसी बी तरह दी कोई चीज बना करने अपनी सोच कन्नै कि बड़ी गै जादै मिस्टेक होंदी जेह्ड़ी पैह्लें पैह्लें शुरूआत च करदा जां बिच बी जां बश्कार बी जाइयै केईं लोग करी ओड़दे ते ओह् उ'नें चीज़ां च सानूं दिक्खना पौंदा थोह्ड़ा बौह्त उ'नें चीज़ें पर सानूं थोह्ड़ा नज़र देना पौंदी ना कि नज़र अंदाज़ निं करना पौंदा उ'नें चीज़ें पर सानूं ध्यान देना पौंदा तां की ओह् चीज़ां ठीक होई जान जि'यां कि सानूं अलग अलग चित्तरकारी आस्तै बी ना सानूं अलग रंग इस्तेमाल करना चाहिदा पैह्लें कलर दा जेह्ड़ा कम्बीनेशन होंदा कि केह्ड़ा कलर कोह्दे कन्नै कि'यां मैच करा दा ओह् चीज़ां सानूं दिक्खना पौंदियां ओह्दे कन्नै कन्नै सानूं ओह् जि'यां होई गेआ अलग अलग रंग होई गे अलग अलग तरहां दे कंपनियां होंदियां अलग अलग कंपनियें दे कलर होंदे जि'यां फाईबर कासल होंदी बड़ी गै मशहूर कंपनी ऐ ठीक ऐ फिर होर बी बड़े तरीके दे कलरस आंदे वॉटर कलर आंदे फिर मोमी कलर आंदे जिस्सी अस आखदे आं ओह् करेयान कलर मेसकरान ते प्लॉस्टिक कलर आंदे फिर पैंसिल कलर आंदे फैबरिक कलर आंदे ते हर अकरैली कलर बी होंदे इक्क हर इक्क दे पेज़ च ऐसा निं ऐ कि कोई कलर कन्नै तुस हर इक्क चीज़ बनाई सकदे ओ कि उं'दा टेक्सचर जेहड़ा ऐ हर इक्क चीज़ दा अलग टेक्सचर आंदा ऐ ते सानूं इस गल्ल उप्पर ध्यान देना चाहिदा अगर अस कुसै टेक्सचर गी दिक्खियै पेंटिंग करगे ना ते ओह् चीज़ जैदा निक्खरियै बाहर आंदी कि जैदा सोह्नी लगदी ओह् चीज़ जैदा सनक्खी लगदी ऐ ओह् चीज़ की आं भई इ'यां कोई चीज़ करगे ते ओह् जादा शैल लगदी हून जि'यां में करनी होन्नी आं पेंटिंग पैह्लें मिगी नेईं पता होंदा हा कि केह् चीज़ कि'यांं करनी ऐ पैह्लें में करी लैन्नी होन्नी ही कोई बी चीज़ पैह्लें पता निं हा इन्ना ते कोई बी कलर चुक्कियै धरी ओड़ना कोई कॉपी उप्पर लकीरां पाई ओड़नियां कोई पता निं होंदा हा कि केह्ड़ी चीज़ कि'यां करनी लेकिन हून जियां जियां अस बड्डे होआ दे आं अलग अलग कलर अस यूज़ करा दे आं इस्तेमाल करा दे आं फिर बी सानूं कियां पता चला दा केह्ड़ी चीज़ कि'यां होनी इत्थै एह्कड़ा कलर यूज़ करना उत्थै ओह्कड़ी चीज़ यूज़ करनी किन्नी बारी में पेंटिंग कंंटेस्ट कोई बी अग्गें जेह्ड़ी चीज़ आंदी किन्नी बारी पार्टीस्पेट कीते दा ते किन्नी बारी में जित्ती दी बी ऐं ते पैह्लें चलो इ'यां नेईं पता होंदा पर जि'यां अस बड्डे होआ दे आं ते थोह्ड़ा बहोत सानूं पता लग्गा दा कि कि'यां केह्ड़ी चीज़ कि'यां पैंसिलां बी बक्ख बक्ख तरीकै दियां होंदियां हर तरीकै दी पैंसिल होंदी ते पैह्ली गल्ल कि इत्थै असें जित्तरकारी करनी ठीक ऐ साढ़ा दमाग खुल्ला फ्रैश होना चाहिदा कुसै गल्ल दी चिंता निं होनी चाहिदी सानूं थुआढ़ी इमेजिनेशन जेह्ड़ी ऐ एह् सोचने समझने ते दिक्खने दा जरिया जेह्ड़ा ओह् साफ होना चाहिदा ते स्हेई होना चाहिदा सानूं इक्क खाल्ली कमरे च बैठियै सोचना चाहिदा पैह्लें जे तुसें दिक्खियै चित्तरकारी करनी ते ओह् फिर बी थोह्ड़ी जेही आसान ऐ एह्दे बिच्च बी आसानी ऐ ओह्दे बिच बी काफी सानूं मती सानूं पेशेंस दी जरूरत ऐ जेह्ड़ा सबर दी जरूरत ऐ ओह्दे बिच सानूं लेकिन फिर बी होई जंदे न असें इमेजिनेशन कन्नै कोई ड्राइंग करनी जां चित्तरकारी करनी ओह् सानूं इक्क खाल्ली कमरा चाहिदा जेह्दे बिच बैठियै अस सोची सकदे की असें केह् चीज़ कियां बनानी ऐ फिर ओह्दे बाद सानूं अपने दमाग च इक्क चित्तर होंदा ना ओह् उतारना होंदा ऐ ओह् उस्सी तोआरियै अपने दमाग च बैठाइयै फिर उस्सी किसी कागज उप्पर तोआरना होंदा ऐ थोह्ड़ा मुशकल ऐ कम्म लेकिन होई जंदा ऐ जे अस किसी चीज उप्पर ध्यान देगे ओह्दे बाद जेल्लै असें एह् चीज करी लेई ओह्दे बाद पैंसिलां बी बक्ख बक्ख तरीके दियां होंदियां ओह् कोई डार्क होंदी कोई लाईट होंदी अलग अलग तरहां दियां पैंसिलां होंदियां ते केह्ड़ी जगह सानूं कि'यां कि'यां टच देना केह्ड़ी कि'यां सानूं शेड देनी कित्थै सानूं डार्क जां गूह्ड़ी शेड देनी ते कुत्थै असें केह्ड़ी केह्की शेड देनी एह् चीज़ां बी अस जेल्लै कुसै ड्राइंग च करने होन्ने आं जां चित्तरकारी करने आं ते एह् चीज़ें उप्पर सानूं बड़ा ध्यान देना पौंदा ऐ जेल्लै अस एह् चीज़ां करने आं ते फिर साढ़े जेह्ड़ी चित्तरकारी ऐ बड़ा फर्क लब्भी जंदा सानूं तुस कदें कोशिश करगे ना कोई चीज़ बनाने दी जि'यां में थाह्नूं सलाह् दित्ती ना अगर तुस कदें बी कोशिश करगे ना तुस दिक्खगे कि जि'यां तुस पैह्लें करदे होंदे हे ते जि'यां तुस हून करदे ते ओह्दे बिच्च जमीन आसमान दा अंतर ऐ बड़ा फर्क थाह्नूं नज़र आना क्योंकि सब तू जेह्ड़ी हर चीज़ जेह्ड़ी सब तू जैदा जरूरी चीज़ ऐ ओह् इ'यै कि भई साढ़ा हत्थ साफ होना चाहिदा हत्थ साफ जानि कि जि'यां कि अस डरदे आं डर गी अपने अंदर दा कड्ढी ओड़ना चाहिदा क्योंकि इक्क बारी डरगे तुस दौ बारी डरगे इक्क बारी गलत होई जाह्ग दौ बारी गलत होई जाह्ग कुसलै ते ठीक होगा ना इक्क बारी ते ठीक होगा ना दस्स बिच्चा दस्स बारी ठीक ते नेईं होई सकदा पजमीं छेमीं बारी ते स्हेई होगी ना कोई चीज होर अगर तुस इ'यां करियै खुल्ले दमाग कन्नै अराम कन्नै तुस खाल्ली कमरे च बेहियै तुस चित्तरकारी करगे ते ओह् बड़ी सोह्नी ते बड़ी प्यारी बननी तुसेंगी केह् लगदा कि जेह्ड़े बड्डे बड्डे चित्तरकार होंदे एह् पैह्लें दे बनियै आए दे होंदे केह् इ'नें बी बड़ी कोशिश कीती दी होंदी कि किन्नी बारी एह् नकाम बी होंदे लेकिन फिर बी लोग हिम्मत निं हारदे किं नेई हिम्मत निं हारनी अस कुछ करियै दस्सगे कि जेकर थुआढ़े अंदर किश करने दा जज्बा ऐ ना बस अपने अंदरो ओह् जज्बा उस्सी हारने निं देओ अस इ'यै गलतियां जेह्ड़ियां अस करी ओड़ने आं कोई बी चीज दे बिच्च कि अस हारी जन्ने आं हार निं मन्नो इ'नें चीज़े बिच्च तुस जो होई सकै तुस जिन्ना थुआढ़ा बल पेई सकै तुस ओह् चीज़ करो ते थाह्नूं इस दूनिया च कोई रोकने आह्ला निं ऐ ठीक ऐ तुस जो थुआढ़ा मन आक्खा दा ना ओह् चीज़ बनाओ जे थुआढ़ा मन आक्खा दा नां ओह् चीज तुस करो होर जेह्ड़ी बी चीज़ तुस करगे ना ओह्दे बिच्च अपना सौ परसेंट देओ एह् निं ऐ कि तुसें अद्धी चीज एह् कीती अद्धी चीज ओह् कीती होर इक्कै बैठक च कोशिश करो कि ओह् चीज होई जाए क्योंकि जेल्लै अस इक बारी अपनी थां उप्परा उट्ठी जन्ने होन्ने आं ना ते ओह् चीज़ उप्पर साढ़ा हत्थ बैसा नेईं पौंदा ते कोशिश करो कि तुस इक्को बैठक च ओह् चीज़ उ'आं गै उ'आं करो